हाँ बोलिए हाँ फ्लावर की खेती करते हैं भैया हमारे यहाँ हर फ्लावर है जो आपको चाहिए वह मिल जाए

ठीक है जो आपको फ्लावर होगा वह भाव वाव रेट से अच्छे से आपको मिल जाएगा आपके लिए कोई दिक़्क़त नहीं फूल चाहिएगा आपको हर फूल मिल जाएगा हाँ आप आर्डर दे दीजिए जितना आपको फूल चाहिएगा उतना फूल हर रोज़ हर सुबह आपको मिल जाएगा जो भी जितना चाहिए उतना फूल आप हमको आर्डर दीजिए हाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको बस भाव से मिल जाएगा और आपको सब चीज़ की कोई दिक़्क़त नहीं होगी जितना फूल चाहिए हर फूल हर प्रकार का हमारे पास है जो जो रेट बाज़ार में चलता होगा थोड़ा उससे आप हमको दस बीस रुपये कम दीजिएगा और क्या करेंगे हाँ लंबा आपको नहीं जाना नहीं पड़ेगा जो रेट भाव होगा उससे आपको रेट भाव से कन्फर्म करके आपको दे देंगे हाँ आपको लंबा नहीं जाना पड़ेगा जो आपको ज़रूरत होगी आपको जितना शादी में फूल लगेगा हम हर फूल हर प्रकार के हर ढंग के आपको दे देंगे ठीक है आपको जितना आर्डर देंगे उतना फूल आपको देंगे हम हर फूल देंगे का फूल आपको बाज़ार से दस रुपये आपको कम में मिल जाएगा रेट भाव आप आएँगे तो दे देंगे हाँ आपको जाना नहीं पड़ेगा रेट भाव की आपको दिक़्क़त नहीं होगी हाँ हाँ आप कुंटल के हिसाब से लेंगे कुंटल के हिसाब से लेंगे तो आपको एक हज़ार रूपये कुंटल तक मिल जाएगा अरे कम करेंगे कि भाई उसमें हर प्रकार के फूल रहेंगे ना एक ही फूल तो रहेगा नहीं कि कुछ जो फूल रेट का रहेगा उस रेट को आपको दिया जाएगा हाँ हर फूल का दाम एक ही रेट थोड़ी रहेगा एक मिनिमम आपको बता रहे हैं जो यह सागुल होगा उस हिसाब से उसका दाम लगेगा हाँ हर प्रकार से उसमें फूल रहेंगे ना हाँ एक एक फूल आपको ताज़ा मिलेगा अच्छा मिलेगा हाँ जी हाँ कोई दिक़्क़त नहीं है जैसी आपकी